मिकी कोई दुए जातीं शैल निं लगदियां हैन जियां मुसलमान जातीं होईयां अपनी एह्की होंदी सिक्ख होई ईसाई होईये ना इंदें तयौहार शैल लगदे ना जातीं पसंद न ते इंदा कोई तयौहार शैल होंदा ते इंदे तयौहारें शैल गल्ल इयै होंदी कि एह् कोई तयौहार जेह्का बनांदे कट्ठे होईयै बनांदे जियां ईद बनांदे तां सारे कट्ठे होईयै बनांदे ते एह् चीजां इंदियां थोह्ड़ियां शैल बी हैन ते बाकी सिक्ख होईये तां सिक्खें अपने तयौहार न अस हिन्दु न तां साढ़े हिनेदुएं साढ़ो तयौहार बक्खरे न अस कोई बी तयौहार बनांदे जेह्का तां अस अस बी किट्ठे होईयै बनाने मगर में दिक्खा कि जेह्ड़ियां मुसलमान जातीं न इंदे तयौहार जिन्ने बी होंदे तां एह् सारे किट्ठे होईयै मनांदे ईद होई ईद गी किट्ठे होंदे इक दुऐ कन्नै बेहियै खंदे इंदे च एह् निं होंदा ऐ कि निक्का कोई जां बड्डा मतलव सारी जा मतलव अपने च बरादरी सारें बराबर रक्खी होंदी इनैं मगर साढ़े हिन्दु धर्म च एह् चीज नेईं ऐ साढ़े हिन्दु धर्म च केह् ऐ कि अस बड़ा करदे कि एह् उच्ची जात दा एह् निक्की जात दा वा मुसलमान जाती होईयां बाकी जातीं इन्नियां होईयां इंदे च एह् नेईं दिक्खदे हैन ते तयौहार इंदा कोई खास बनांदे ते निं हैन बस इयै ईद उप्पर छुट्टी होंदी तै अस बी कुतै जंदे उठी फिरने वा इ'यां एह् ऐ कि जियां ओह् ईदें उप्पर मीट शीट खंदे अस निं खंदे हैन अस अस अपने तयौहार गै बनांदे खाल्ली ते अस इंते तयौहार नेईं बनांदे हैन ते कोह् आक्खदे बाकी जेह्के होंदी बाकी जातीं होंदियां ता अपनी ओह् बी ठीक होंदियां मगर अस हुन शुरु शा गै अपनी जात जेह्की ऐ अपना गै घर्म ऐ तां असै उस्सी गै शुरु शा मन्नेआ ते उस्सी गै पुजेआ ते बाकी जातीं दा असें कोई तजरबा निं ऐ ते ना असें पता कि उंदा कियां रैह्न सैह्न ऐ मगर एह् ऐ कि असें साढ़ी जात शैल लगदी ते बाकी जातीं असें नेईं पसंद न तां गै अस बाकी जातीं दे तयौहार नेईं बनांदे तां गै असें ओह् नेईं पसंद नेईं